नैबे बोसोराव टु थाउसेन्ड टुयेनटि थ्रि बोसोराव अखाया बांद्राय बांद्राय हानायखौ नुनो मोनाखै स्पेसियेलि जेब्ला बैसागु बोथोराव हाखांदों मोन अब्ला अखा सार अन्थाय बार गोबां फैदोंमोन जायनि जाहोनाव गामि एरियाआव गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि न' बायनाय बिफां लाइफां बायनाय इलेक्ट्रिसिटिनि कारेन्ट कारेन्ट कारेन्ट खुन्थिया गुनाय बेफोरनि सोमोन्दै खोनानो मोनो नाथाय स्पेसियेलि जोंहानिबो फाडारआ कालटिभेटर आबादारि आबादारि बेनि थाखाय अना अखानि गोनांथिआ गोबां बे बोसोराव दासिमबो गोबां अखा हानायखौ नुनो मोनाखै जायनि जाहोनाव आबादारिफ्रा एसे एसे खस्थ' जानो गोनां जादों नाथाय बेनि अनगायैबो बे खस्थ'नि गेजेरजोंनो दा साननै सानथामनि अखा हानाया हानायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनावनो जोंनि बे फार्मार्सफ्रा गोबां बेनिफिट जादों